हॅलो बार्शा वळखता तूं म्हाका समिरा उलयतां समिरा वळ उलयतां रे वळखता म्हाका तें तुका मेळ्ळें पय कॉलेजीन चॅप कॉलेजीन अय फॅमिलीक भायर भोंवपा येयल्लें केंप्यां अय तूं कोसो आसा आनी घरातलीं बी कशीं आसा घरातलीं बीन कशीं तुगेलीं ह यें आंव मरे केंपे येयल्लें भोंवपाक सो हांगां चा बीन ब्रेकफास्टा खंय कितें अशें हॉटॅल बीन कशें सारकें आंव गार्डना कडेन आसा

अय णी ऑय आनी अशें चड जाणां आयल्यार मेयट्लें म्हळ्या आमी सगळीं च आसा फॅमिलीच आसा ऑय आनी कितें कितें अशें मे मेयटा कितें कितें अशें मेयटा मुनलायटीन आ सगळें वॅज न्ही अ ह आनी कितें रेट बीन कितें खबर आसा तुका आ कळ्ळें क कळ्ळें आनी आ अय आसा बरी येयल्लीं आमी केंप्यां खंय देवळान हय चल बरें बरें बरें